असांजे आयुर्वेद सिद्ध एंड होमियोपैथिक दवाउनि जहिड़े स्तर जे बारे में ॼाणंदा आहियूं पर हिननि खे पसंदि बि कंदा आहियूं ॿियनि इलाजनि लाइ अग्रेंजी दवाउन खां आयुर्वेदिक होमियोपैथिक दवाऊं वधीक सुठी थींदियूं आहिनि पर हिननि असरु कंदियूं आहिनि ऐं नेक्स्ट टाइम बीमारियूं कोन वापसि ईंदियूं आहिनि हिकु सुठी तरह अंदरु जड़ ताईं इलाज कंदियूं आहिनि पर हिनमें हिनजो असर ॾाढो धीरे धीरे थींदो आहे उनमें होमियोपैथिक आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवाऊं होमियोपैथिक दवा हर कंहिंखे सूट न कंदियूं आहिनि कंहिंखे हर कंहिंखे अलॻि अलॻि कंहिंखे सूट कंदियूं आहिनि कंहिंखे सूट न कंदियूं आहिनि होमियोपैथिक दवाऊं बाक़ी आयुर्वेदिक दवाऊं होमियोपैथिक दवाऊं अंग्रेजी दवाउनि खां सौ गुना सुठियूं आहिनि